असांजे गुजरात राज्य में ई इलाही पकवान आहिनि जेके मशहूरु आहिनि जीअं की भई जूनागढ़ जो जलेबी फाफड़ा ऐं सूरत जो लोचो जामनगर जी कचोरी आहे ऐं ॿियो भावनगरी गांठिया तीअं अहिड़ा ॿिया इलाही पकवान मशहूरु आहिनि जीअं भई ॿियो त राजकोट जी चटिणी भई अहिड़ा पकवान मशहूरु आहिनि